मीडिया आ शिक्षा जे छै शिक्षा जे छै से मीडिया जेनाकि मिथिला मिरर यूट्यूबसँ बहुत किछु यानि कि उत्पन्न भेलयए आओर जागरुक भेलयए मिडियामे आओर ओहिसँ बहुत बढ़िआँ काम चललैए हन आओर कुछ मिडियासँ कुछ प्रेसमे भी गेलय पुनर्जागरण प्रकाश मैथिलीक पेपर जेकि बड़ा प्रसिद्धए आओरसभ हित कहानी जतेकए अपना मैथिलीएमे होयए आओर बढ़िआँ बातए जेकि जे ईसभ चीज बहुत बढ़िआँ चीज छी आओर भाषाकेँ प्रयोग मैथिलीमे करल जाइए आओर मैथिली जे छै से बहुत बढ़िआँ चीज छी आओर मीडिया आओर शिक्षा ई दुनू चीज हमरा मैथिलीमे बहुत बढ़िआँ लागल आओर चलबो करयए आओर एहीके लिए जे छै से बहुत प्रयास हमर मिथिला मिथिलाञ्चलसँ करल गेल जे ई भाषाकऽ जागरुक करु लाबु आओर लाबयके कोशिशो करल गेल बढ़िआँ रुपसँ आओर ईसभ कहानी बहुत अच्छा लागल आओर बढ़िआँ चीज छी मैथिली हमर आओर जय मिथिला